ہاں ہیلو وعلیکم السلام جی ہم تو سب ہم تو مطلب س سارے کپڑے کو کر دیے میرے یہاں تو مطلب اچھے سے کپڑے مطلب پیک ہوتے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں کہ غائب ہیں کپڑے آپ بتائیے کب کپڑے لے کے گئے ہیں کل کس ٹائم کپڑا لے گئی تھی آپ اس ٹائم کپڑا چیک نہیں کیا تھا بولے آپ اس ٹائم کپڑا چیک نہیں کیا تھا نہیں آپ کپڑا مطلب جس ٹائم لے گئے تھے اسی ٹائم تو آپ کو چیک کرنا تھا میرا ذمے داری تھوڑے ہو تھوڑا ہو سکتی ہے آپ ہی تو مطلب جس ٹائم کپڑا لے گئی تو اسی ٹائم دیکھ لینا چاہیے تو کوئی بھی کسٹمر ہم اسی کو بول دیتے کپڑا چیک کر لیں اچھا یہاں ہیلپر سے بات کرتی ہوں یہاں پوچھتی ہوں اگر آپ کا کپڑا ہوگا تو ہم واپس کر دیں گے السلام علیکم